ہیلو میں شیر پنجاب سے بات کر رہی ہوں جی میں عائشہ بول رہی ہوں اور میں آپ کی ریگولر کسٹمر بھی ہوں اور میں ہمیشہ آپ کے ہی یہاں سے آڈر کرتی ہوں کھانا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا فنکشن یا برتھ ڈے کے لیے آپ آڈر لیتے ہیں اگر آپ لیتے ہیں تو مجھے آپ کے یہاں سے آڈر کرنی تھی چکن پیٹیز اینڈ کچھ جیسے کہ سالن قورمہ یا وغیرہ پچاس لوگوں کے کھاں کھاں کھانے کا انتظام کرنا ہے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی کا برتھ ڈے ہے تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے اگر آپ لیتے ہیں فنکشنس کے آڈرس تو مجھے پچاس لوگ کا کھانا چاہیے جس میں سے ایک ڈش ہوگی چکن پیٹیز اور قورمہ اور تندوری روٹی اور بریانی چکن بریانی آپ کر دیں اور مجھے یہ چاہیے آج شام تک اگر آپ ہیں تو پلیز مجھے یہ بتا دیجیے ٹھیک ہے